भैया जी नमस्ते भैया जी हमको खिड़की अलमारी और यही खिड़की उड़की बनवानी थी तो कितना खर्चा आएगा अरे भैया जी सही लगा लीजिए बहुत ज़्यादा है तो भैया जी हमको दरवाजे भी लगवाने थे लोहे वाले तो भैया जी सही रेट लगा लीजिए तो तो हम बनवा लेते हैं हम ह्म्म कमरे हमारे दो कमरे हैं और एक बरामदा है और एक किचन है तो मान के चलिए तीन दो दरवाजे हो गए और चार तीन खिड़कियाँ हो गईं तो सोच रहे थे कि बनवा लें तो बता दीजिए कि खर्चा कितना लगेगा ह्म्म अच्छा तो कैसे कैसे डिज़ाइने बनाते हैं डिज़ाइन तो थोड़ा बढ़ियाँ बना दीजिएगा कि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे हाँ तो कितना सामान लग जाएगा लगभग हाँ हम सोच रहे कि सामान ओमान बता देते तो उसी हिसाब से हम थोड़ा इंतज़ाम कर लेते अपने पैसे ओइसो का अच्छा तो कुछ और कम ना अगर कम कर लेते तो और अच्छा था अच्छा तो अच्छा अच्छा तो भैया जी हम कब आ जाएँ और आपके पास कल आ कल आ जाते हैं कहाँ पे आना रहेगा हमको हाँ भैया जी बता देते तो हम वो वहीं पे आपको आके मिल लेते और एडवांस में थोड़ा पेमेंट भी कर देते और तो जल्दी हमारा काम हो जाता ठीक ठीक भैया जी हाँ तो हम फिर लखनऊ आते हैं तो आपको पेमेंट दे देते हैं तो काम हमारा हो जाएगा फिर जल्दी से कर दीजिएगा ठीक है भैया जी नमस्ते भैया जी